میرے باورچی خانے میں مختلف قسم کے برتن موجود ہیں جن میں کچھ اہم برتن یہ ہیں پتیلی استعمال اس میں سالن دال یا چاول پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کڑھائی اس میں تلنے یا بھوننے کے کام آتی ہے جیسے کہ پکوڑے سموسے یا گوشت دیگچی اس میں بڑے پیمانے پر کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے بریانی یا بڑی دعوتوں کے لیے کھانا فرائی پین اس میں انڈے روٹی یا چھوٹے پیمانے پر چیزیں فرائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں پریشر کوکر اس میں گوشت یا دال کو جلدی پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے چمچ اور کف گیر جو چمچ مختلف کھانوں کو نکالنے اور کف گیر سالن یا سبزی بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے پلیٹیں اور پیالے ان میں کھانا سرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گلاس اور کپ پانی چائے یا دیگر مشروبات پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان بست ان برتنوں کا استعمال مختلف قسم کے کھانوں کی تیاری اور پیش کش کے لیے کیا جاتا ہے اور ہر برتن کی اپنی مخصوص خصوصیات اور افادیت ہوتی ہے